میرے گاؤں کے نوجوانوں کے لیے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ مقبول کام جو ہے وہ ہے پی او پی کا کام ہمارے گاؤں کے اکثر نوجوان اس کام میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں اور یہ سارے کام وہ بہت بحسن خوبی سے کرتے ہیں اور اگر شہر کی بات کریں جہاں پر وہ نقل مکانی کرتے ہیں وہ شہر ہے ممبئی اور حیدرآباد یہاں جاکر یہ لوگ عام سی نوکریاں کرتے ہیں کوئی پی او پی کا لائن میں گھس جاتا ہے تو کوئی ہوٹل وغیرہ ریسٹورینٹ وغیرہ میں کام کرتا ہے لیکن اگر مقبول کام کی بات کریں تو وہ ہے پی او پی جسے ہمارے گاؤں کے نوجوان بہت دلچسپی سے کرتے ہیں